मुझे पूरे दिन के लिए अलग अलग चीज़ों के लिए पानी की आवश्यकता होती है जैसे कि सुबह ब्रश वग़ैरह फिर खाना बनाने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है नहाने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है बर्तन मांजने के लिए वी पानी की आवश्यकता होती है घर में झाड़ू पोछा लगाने के लिए वी पानी की आवश्यकता होती है कपड़े धोने के लिए भी पानी की आवशक्ता होती है और पीने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है पेड़ पौधों में डालने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है और कुच चीज़ धोना है सामान वग़ैरह बैग वग़ैरह जूते वग़ैरह उसके लिए भी अलग पानी की आवश्यकता होती है